जोंनि बर' रावा मानो बिदि गोमालांखो जों फिसाफोरखौ बर' रावैनो न'खराव संसार जानायाव रायज्लायो फिसाफोरजों ओमफ्राय दा फिसाफोरखौ एसे एनै मेगन नुहोनो हाबाय ओमफ्राय फिसाफ्रा दाबसेयाव गोजान गोजानाव थांबा बिदिनो ओंखाम दै बिनानै जाहैनांगौ फिसाफ्रा ओमफ्राय सोरबा रोंबाय सोरबा रोङाखै ओमफ्राय जि खस्त'यै जाबोनाय दिनै खस्त'यै भगिनानै सोरबाबा मेगन नुबाय सोरबाबा मेगन नुवाखिसै फिसाफ्रा मोजांबो फोरोंनो हायाखिसै गैयैनि थाखाय गोदोनि दिनाव अभाबआ बारामोन खस्त'आ बारामोन खस्त'यैनो होनबाबो फिसाफोरखौ एसे मेगन नुहोबाय नुहोसे नुहोनानैबो दा आरो फिसाफोरनोबो मोजां सुबिदाबो होनो रोंला जों बिमा बिफाया मेगन नुनानैबो नुयैबादि जानानै थाबाय थाखा फैसाबो होनो हाया बुरजा जानोसो ना फिसाफोरनावसो थाखा होनो फरायनाय लिरनायफ्राव होनो हायाखिसै जों फिसाफोरनो